डेंगू बुखार मलेरिया इहे त परेशानी वारी ॻाल्हियूं आहिनि लेकिन सावधानी सां बची सघूं त असां बुखार खां मच्छर जेके मौसम मटिजंदे ईंदा आहिनि अची परेशान कंदा आहिनि छो जोकी बारिश जो पाणी कूलरनि में भरियल हूंदो आहे नदी नालियुनि में कंहिंमहिल रोडनि ते खॾनि में त छाहे उन जे करे मच्छर पैदा थींदा आहिनि जे ओ जे असांखे अची परेशान कंदा आहिनि उन जे करे बुखार मलेरिया ॾाढो फैलिजंदो आहे इन जे इन जे लाइ त हाणे अञा एॾा वैक्सिनेशन वग़ैरह शुरु थिया आहिनि उहा सभु त ज़रूरी आहे लेकिन उन खां बि वधीक ज़रूरी आहे असांजे आस पास जी सफ़ाई जो असां पंहिंजे घर जे अॻियां पोयां सफ़ाई रखूं घर में सफ़ाई रखूं उन जे अलावा जेके असांजे छत ते गमला या मट या कुझु बि भरियल वरियल पिया हूंदा इन कंहिंमहिल पाणी भरियल हूंदो आहे त उन में जे करे बि मच्छर थींदा आहिनि जे असांखे परेशान कंदा आहिनि त असां उन खे साफ़ु रखूं इन जे अलावा असां पाण खे साफ़ु रखूं अॼुकल्ह त क्रीमूं बि थियूं मिलनि जेके मच्छरनि सां बचाइनि थियूं मच्छर दानियूं त ल लॻाए सघूं ता असां मच्छरनि में बचाइण लाइ इन जे तंहिंखां सवाइ असां मच्छर जो ऑलआउट त अचनि पिया उहो त यूज़ करे सघूं इन सां मच्छर काफ़ी घटि थी वेंदा आहिनि घर में अचण और इंजैक्शन त माण्हू लगवाए ई रखे उहो त सेफ्टी वारो कमु आहे ज़रूरी कमु आहे ऐं ॿारनि खे त विशेष कर त इन्हनि खां बचाए रखणु घुरिजे ऐं छिड़काव बि करिणा घुरिजनि आजूबाजू आस पास में दवाऊं जो छिड़काव थींदा आहिनि जंहिंसां मच्छर न थींदा आहिनि जय झूलेलाल